حیدرآباد شہر ایک تاریخی شہر ہے اس کو بہت زمانے سے پذیرائی حاصل ہے سارے عالم میں آپ اس کے ادب کے حوالے سے اس کے پکوان کے حوالے سے اس اس شہر کی مہمان نوازی کے حوالے سے اور روز گار کے حوالے سے تو یہ شہر ہمیشہ اپنی باہیں کھول کر اجنبیوں کو اپناتا ہے اور دسترخوان کھلا رکھتا ہے جہاں پہ ہندوستان کے انگریزوں سے آزاد ہونے سے پہلے سے کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک کاسمو پولٹن کلچر ملے گا جہاں پہ سارے ہندوستان سے مختلف مقامات سے لوگ یہاں پہ آ کر بسے ہیں اور اپنے اپنے مختلف منڈیاں لگائے ہیں اور انہوں انہوں نے پسند کیا حیدرآباد میں رہنے کے لیے لے کیونکہ پہلے زمینات وغیرہ کافی وافر مقدار میں اور آبادی بہت کم تھی تو وہ کچھ لاکھ کا کی آبادی والا شہر آج کم و بیش ایک کروڑ کی آبادی کے آس پاس ہو گیا ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے نہ صرف یہ لبھاتا ہے اندرون ملک شہریوں کو بلکہ سارے عالم سے لوگ اب یہاں پر آ کے بس رہے ہیں جس جس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد کا سارے ہندوستان کا آئی ٹی کیپیٹل ہونا ہے یہاں پہ آپ کافی بین الاقوامی سطح کے آئی ٹی کمپنیز اور نان آئی ٹی سیگمنٹ میں بھی کافی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز آپ حیدرآبا میں پائیں گے تو ایک روزگار کے لیے تجارت کے لئے رہائش کے لیے صحت کے لیے ہندوستان میں کافی پسندیدہ مقام ہے یہاں کی غذائیں لبھاتی ہیں لوگوں کو یہاں کی عمارتیں یہاں کا آرکیٹیکچر یہاں کا کلچر لبھاتا ہے لوگوں کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور آتے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن وہ بس جاتے ہیں اگر اس کا تاریخ میں دیکھیں تو جس تیزی سے یہاں پہ آبادی کا آنا اور یہاں پہ بس جانا ہے سٹل ہو جانا ہے تو یہ ایک سبب بن رہا ہے یہاں کی زمینات اور رہائشی رہائشی اور تجارتی مکانات کی قیمتوں میں اضافے کا آج ایک ایک فلیٹ کم و بیش ایک ایک کروڑ سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور لوگ اس کو یہ محسوس کر رہے ہیں خاص طور سے مقامی لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اب ان کی سکت سے باہر جا رہا ہے کہ یہ ایک گھر بھی جو ہے نہ اس کو افورڈ کر سکیں تو زمینیں زمینات یہاں کی اور کرایے جات یہاں کے حالانکہ کے سارے ہندوستان کے بڑے شہروں سے جب آپ اس کو دیکھیں گے کافی کم ہے لیکن پھر بھی مقامی حضرات جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ پہلے سے کافی مہنگائی کی طرف جا رہا ہے